ہیلو جی میں نے قاسم ٹریول ایجنسی میں كال كی ہے اور میں اپنی رائڈ كینسل كرنا چاہتا ہوں جو میں نے رائڈ كی تھی یہاں سے لے كے تاج تاج محل تک كی رائڈ كی تھی میں نے آگرہ میں كیوںكہ میں ہو رہا ہوں بہت لیٹ اور آپ كا جو ڈرائیور ہے كیب ڈرائیور وہ آ نہیں رہا ہے بالكل بھی اتنا ٹائم ہو گیا ہے میں ٹوئنٹی فائیو منٹس لیٹ ہو گیا ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے وہ ہم نیویگیٹ كر رہے تو اس كی نیویگیشن بھی نہیں دكھا رہا ہے ڈھنگ سے اور الگ ہی الگ راستے پہ جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں كہ آپ میری رائڈ كینسل كریں ہمیں كہیں اور دوسری كسی ایجنسی یا پھر كسی اور اولا یا كسی كیب ایپ سے وہ كر لوں گا كوئی سی رائڈ بک كر لوں گا آپ میری یہاں كی كینسل كریں اور میرے کو اس پہ كوئی چارج نہیں چاہیے كیوںكہ آپ كو وہاں بتا كے كر رہا ہوں اور اپنے ڈرائیور كی جاںچ كریں